जी हाँ जोधपुर ज़िले में शिक्षा रोज़गार और नेतृत्व के मामले में युवाओं के सामने मुख्य कई चुनौतियाँ हैं जो कि निम्न हैं चुनौतियों में युवाओं के सामने शॉर्टेज ऑफ़ टीचर्स यहाँ पर विभिन्न टीचरों की कमी है बच्चों के सामने हमें वाॅयलेंस की कमी हैं यहाँ पर चाइल्ड लेबर प्रचलित है जिसके कारण बच्चे और युवा शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और यहाँ पर युवाओं में शिक्षा के अवसरों की पूर्ति करने के लिए युवा विकास समिति कौशल निर्माण उद्यमता इत्यादि प्रचलित अवस्था में है जिनके कारण युवाओं को रोज़गार उपलब्ध किया रहा है जा रहा है